ہندوستان کے لوگ چائے کے کافی شوقین ہیں ہر الگ صوبے میں الگ الگ طریقے سے چائے بنائی جاتی ہے آسام میں الگ طریقے سے بنائی جاتی ہے یو پی میں الگ طریقے سے بنائی جاتی ہے کشمیر میں الگ طریقے سے بنائی جاتی ہے بہت سے لوگ نیمبوں کی چائے پینا پسند کرتے ہیں بہت سے لوگ بہت میٹھی چائے پینا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں ڈائبٹیز تھائیرائڈ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ لوگ پھیکی چائے پینا پسند کرتے ہیں بہت سے لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اُس میں وہ لونگ ادرک ڈالنا پسند کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو الائچی کی چائے پسند ہوتی ہے اور آج کل تو چاکلیٹ چائے بھی بنتی ہے اور طرح طرح کی چائے بنتی ہیں اور بیسکلی سمپل چائے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے چائے کی پتّی ہو گیا دودھ ہو گیا پانی ہو گیا اور کس اماؤنٹ میں چینی ڈالنی ہے وہ بندے پہ ڈپنیڈ کرتا ہے وہ کس اماؤنٹ میں لینا چاہے گا تو یہ کافی طرح طرح کی چائے کا بڑا کریز ہے